हैलो हां जी नमस्ते जी तुस डॉक्टर होर बोला दे ओह् में अपना नंबर लखाना हा ते कन्नै पुच्छना हा कि रपोट लेई आवां में आपके पास बनी तुसें दिक्खेआ अच्छा नॉर्मल ऐ ठीक ऐ ते दस्सो डॉक्टर हून केह् ऐ मतलब दोआइयां दुआइयां केह् खानियां पौनियां

अच्छा अच्छा हां ओह् ते चलो खाई लैगी पर फिर दबारा बी चैक अप आस्तै ते आना पौना अच्छा अच्छा ते थुआढ़ी फीस देनी बी ऐ में हून ज्हार होई गेदी पैह्लें अट्ठ सौ ही ओह् ते ऐ होर कनेह् अट्ठ सौ ते कन्नै ज्हार करी ओड़ी इ'यां कोई मतलब ठीक ठाक ऐ नां रिपोर्ट कोई इन्ना अच्छा अच्छा ते थुआढ़ी दोआइयें कुस दकान चा मिलनियां अच्छा अच्छा चलो में फिर करगी ते आह्गी में हून हफ्ते बाद ई ते ठीक ऐ नां फ्ही ठीक ऐ ठीक जी ठीक